हुन रूट्टी बनाने गी किन्ना गै टाइम लगदा जैदा बी लग्गी सकदा घट्ट बी लग्गी सकदा ते अ'ऊ जेह्लै निक्का हा ते मम्मा बनांदियां हियां रुट्टियां ते ओह् ते ओह् करदियां हियां जल्दी जल्दी रुट्टी बनाई औड़दियां हियां ओह्ने गी एक्सपिरिंस हा निक्के होंदे दा स्टार्ट कीते दा हा घरै च उयै रुट्टी बनांदियां हियां कदें कदें पापा होर बनांदे ते ओह् बड़ी जल्दी रुट्टी बनाई ओड़दियां हियां ते जियां अ'ऊ थोह्ड़ा बड्डा होएआ में बी बनानियां सटार्ट कीतियां में सोचेआ कि अ'ऊ बी बनाना रुट्टी बनाना अ'ऊं में बनाई ते जालू में बनाई उत्त केह् होएआ कि उत्त लून घट्ट होई गेआ लून घट्ट होइया ते कदें किश होई जंदा कदें मर्च जैदा होइ जंदी क्योकि अजें इयां गै मिगी चज्ज नीं हैन चज्ज जेह्की आस्तै आस्तै गै आंदे न सिक्खने कन्नै फ्ही में रैगुलर नेई पर बिच्च बारें मम्मा न्नै बनांदा रेहा रुट्टी ते इयां गै बल्लें बल्लें आई मिगी चज्ज इक दिन सोचेआ अ'ऊ बनाना आलू बनाना आलू बनाने गी गेआ ते अग्गें फ्ही में मम्मा गी पुच्छी पुच्छी कि लून किन्ना पाना मर्च किन्नी पानी ओह् समझेआ इ'यां इ'यां पाना इ'यां करना फ्ही ओह् आलू बनाए देहीं आह्ले सगू में देहीं आह्ले देहीं पाइयै शैल ओह् जैलू बनाए सारें खाद्धे ते सारें गी बड़े गै सुआद लग्गे सारें गै आखेआ बड़े शैल आलू लग्गे न ते आलू लग्गे नेई आलू बने दे ते इक बारी केह् कीता में अ'ऊ सोचेआ में मोमोज बनाना में घर मोमोज सारे घर नेई होन में इक्कला हा फ्ही में केह् कीता में यूट्यूब खोह्लेआ ते नुहाड़े पर रैसिपियां दिक्खियां कि'यां कि'यां बनांदे में बनांदा गेआ इत्त बनांदे बड़ा गै टाइम लग्गेआ कि मतलब ओह् जेह्के में मोमोज बनाए ते मिगी जैदातर इक दो घैंटा लग्गी गेआ बनांदे कि केह् मिकी इन्नी जानकारी नीं ऐ ही मिगी इत्त बनाने दी ते ते मम्मा जेह्कियां हियां मेरियां ओह् बड़े गै तौले रूट्टी बनाई औड़दियां जियां में कालेज जाना होवै ओह् पैह्ले मिगी जल्दी जल्दी रु'ट्टी खलांदियां हियां फ्ही उ'नें मिगी टिफन पैक करी देना पापा गी करी देना मेरे निक्के भैन भ्राऽ ऐ न जोह्के ओह स्कूल जंदे उ'नेंगी बी खलानी फ्ही उनेंगी स्कूल भेजना उठी टिफन पाइयै शैल फ्ही अपने आस्तै बी फ्ही दादू दादी आस्तै बी सारेंगी खलांदियां इयां गै उं'दा